से जानुवारि नै रोजा नै बा सेप्तेम्बर जिगुजौ गुजि गु जिबा दिसेम्बर नै रोजा जिथाम ब्रै आगस्त' नै रोजा नै बा जुन जिगुजौ गुजि दाइन